जोंना आइ आफाया बांद्रायबो माबा नङा इडुकेटेट नङा गावनि आनथाखौ फरायदों आरखि बिदिनो आइया जाहैबाय मेट्रिक पास आमफ्राय फादारा जाहैबाय टुयेल्भ पास आबै आबौखौथ' मिथिला जायखिया सोंनाय जायो सोंनाय जायाखै आमफ्राय मोनथिनो लुबैदोंमोन आं दाथ' गैला इक्सपायार जाबाय आबै आबौया सोंबा मिथिगोन आइ आफानावनो सोंबालाय जायखिया बेनो आरखि गाव हाजासेखौ आंखौ फोरोंदों बेनो जायखिया आं आंनि आनथाखौबो आं रोंबाय बेनो आरखि बेनोसै